جی ہاں ہمارے علاقے کے آس پاس کافی اچھے اور بڑے ہاسپٹل موجود ہیں جو کہ سرکاری ہیں جیسے کہ لوک نایک ہاسپٹلس اور گرو گوبند پنت ہاسپٹل جہاں پر دل اور دماغ کا بہت بڑے پیمانے پہ علاج کیا جاتا ہے جہاں بڑی بڑی مشینیں موجود ہیں اور لوگوں کو کافی سہولیت بھی ہے یہاں ہاسپٹلس میں اور علاقوں میں بھی ہمارے جو ہے سرکاری دواخانے کھولے گئے ہیں جن کے اندر ایلو پیتھک ہومیو پیتھک اور آیورویدک تینوں طرح کی دوائیاں مریضوں کے لیے موجود ہیں اور کافی اچھے طریقے سے ان میں علاج کیا جاتا ہے تسلی بخش لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اور کافی سارے ٹسٹ بھی یہاں فری ہیں اور یہاں جانا بھی جانا زیادہ مشکل نہیں ہے گلیوں میں ہیں محلوں میں ہیں